सर एरोप्रेन लेट हो गया था इस कारन मुझे काफी दिक़्क़त आना पड़ा क्योंकि मेरा उस समय इंटरव्यू था और इन आपके लेकर कारण मेरे समझ लो पूरी मेहनत पर पानी फिर गया मैं कब से तयारी कर रिया था छः महीने से पर आपके लिए तो मतलब कोई बात नहीं पर मेरे तो ज़िंदगी के सवाल था इस इन्टर इस मतलब लेट भी मतलब मुझे इतनी दिक़्क़त आई वहाँ से लेट हुआ तो मेरी ट्रेन निकल गई दूसरी ट्रेन पकड़ी तो जैसे तैसे में पहुँचा फिर मुझे पता देखने ऑटो करना पड़ा फिर मैंने ऑटो करा ऑटो जाकर देखता हूँ तो वहाँ पर बहउत बारिश हो रही है मैं कैसे पहुँचता अगर समय से पहुँच जाता तो बारिश नहीं होती तो पहुँच जाता और मैं सेंटर पहुँचा उस समय गेट बंद हो चुकी थी चंद मिनटों में मेरे भविष्य ख़राब कर दिया आपके हवाई ज़हाज़ लेट के कारण मैं समझता हूँ उस समय मौसम ख़राब था लेकिन किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी का सवाल रहता है अब वहाँ पर अगर यह नहीं आप बोल देते कि पाँच मिनट लेट तो नहीं पाँच मिनट लेट बिल्कुल नहीं उन्हे बाहर मैंने वहाँ के जो कर्मचारी थे उनसे बहउत विनती करी हाथ जोड़ा सब कुछ कहा सर मुझे देने दिए मैंने बहउत तैयारी करी शायद मैं वह आज मेरी नौकरी लग जाती पर चंद मिनटों के कारण मैं वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ लेट होना पड़ा और मौसम भी इतना ख़राब था अब क्या करना है सर यह बताइए देखिए ठीक है सर आपने तो बोल दिया पर मेरी तो ज़िंदगी का सवाल था ना कि ऐसी ग़लती अब नहीं होगी उसके लिए क्षमा क्षमा एक मतलब थोड़ी होता है देखिए क्षमा और ठेेंक यू यह तो के जेब में रखा रहता है कोई भी काम हुआ ठेेंक यू और क्षमा क्षमा से अगर किसी को कुछ कर दो क्षमा कर दो तो बहुत बात सोरी सोरी आज कल आम भषा हो गई जेब में रखा रहता है सॉरी ऐसा नहीं होगा सोरी यह नहीं होगा सॉरी नहीं हो गया घर का भोजन हो गया फट से खाया निकाल दिया चलिए आपके लिए मामूली बात थी पर मेरे लिए तो बहुत कठिन बात हो गई अब क्या मालूम अगले इग्ज़ाम में मेरी उमर ना हो जाए क्या मैं दे पा रहा कि नहीं फिर मुझे पड़ेगा नहीं तो पढ़े लिखे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ओके सर ठीक है